सर्फिंग करण जो हिकु शौंक़ु हूंदो आहे जंहिंखे न ईंदो हुजे उहे सर्फिंग न करे सघंदो आहे उन सर्फिंग करण लाइ पहिरिया सिखिणो पवंदो आहे सर्फिग थुला माण्हू न करे सघंदा आहिनि सर्फिंग करण लाइ रोज पाणखे उनजी प्रैक्टिस करिणी पवंदी आहे ॿाहिरि जो वधीक न खाइण जो ऐं सुठो खुराक वठिणो खपे छो की पंहिंजे स्वास्थ्यु लाइ सुठो हुजे वधीक पाणीअ में रहण सां माण्हू बीमार पवंदो आहे तॾहिं सर्फिंग न करू पाण में पंहिंजी सिहतु जो बि ध्यानु रखिणो खपे सर्फिंग करण कोई ख़तरे सां घटि कोन्हे तॾहिं पाण खे पंहिंजो ख्यालु रखिणो खपे